सावथुन नायनाय जों गोदो उन्दैनिफ्राय नुबोनायबा माबा हलाव सिनेमा हलावसो नायोमोन क'क्राझार सिनेमा हलाव जि गारि भरथि जालायनाय थुम थुम थुम जालायनाय थांनानै नायोमोन एकदम चिटि बासआव गाखोनानै जि फालो फालो नायोमोन दाहोना रुवाथि सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' ज' नायोमोन दानिया बिनि उनाव टिभि टिभि ओंखारदों टिभि नायो टिभि निफ्राय टिभि निफ्राय भिदिअ दिरुनदोंमोन भिदिअ सानफ्रोमबो ओरैबा ओरै गामि गामि नायोमोन ज' ज'नो

भिदिअ नायै नायै नायनानै उनाव नै दा भिदिअनि उनाव माबा जाबाय मबाइल मबाइलाव मेम'रि सोनानै नायोमोन मेम'रियाव सावथुनफोरखौ सोनानै नायोमोन आरो गान दामोमोन दाना मबाइलनिफ्राय नै आरो दाना माबा इउटुबाव माबा बिहरबा फैलायनाय जाबाय बिहरबानो मोननाय गोरलै इजि जाबाय आरो दा सिगांआवथ' आइयौ एकदम मटर भारा लालायनानै टाउनावसो नायोमोन क'क्राझार टाउनआवसो जि फालो फालो नायोमोन ज' ज' इनटारेसट नो दावराव दावसि गैया फालो फालो थांसै सिनेमा हलाव नायसै सिनेमा हलाबो गंथाम दंमोन रंजालि हल आर एन दि हल गंगा हल

गैला सिनेमा हला बायलांजोबबाय सिनेमा हला बोरै बायया जानो बै टिभि ओंखारबाय टिभिनिफ्राय भिदिअ दिरुनबाय भिदिअ खौ गामि गामि नायजोबबाय गा गामि गामि बैआव लाबोलाय हौरै लांलाय बेबादिनो ओरैबा ओरै फालो फालो नायो हरसे थारला देखायो टिभिखौ दानिया टिभिखौबो टिभिनि माबायावबो जाबावलासो मबाइल ओंखारनानै टिभि आबो देखायला दाना दाना मा मबाइलावनो नुजोबबाय मबाइल गिदिर गिदिर लाबाय मबाइलाव नुबाय आरो मा सिनेमा नायनो बिहरबानो मोनो

मोजां मोजां सिनेमा नायनाय आरो इउटुब नायनाय